सुदारणीक वाव हो सगल्याच क्षेत्रांनी आसता मागीर तें औद्योगीक आसूं किंवा आरोग्याशी निगडीत आशिल्यो गजाली आसूं भारताची आरोग्य वेवस्था किंवा भलायकी वेवस्था हाजो जर विचार केलो जाल्यार जगांतले बाकी अनेक अशे देश आसात जांचे कडेन भलायकी वेवस्थाच अस्तित्वां ना म्हळ्यार जाता जेन्ना त्या देशाचो आमी विचार करतात तेन्ना दिसता की आमची भलायकी वेवस्ता त्या मानान खूब बरी आसा आनीक बदल करप शक्य आसा